हाँ हाँ बोलिए हम तो खेती करते हैं आप को पता है

हाँ तो खेती करते हैं हम तो आप तो आपको जानकारी देना है कौन किस किस फसल का खे फस फसल के बारे में जानकारी लेना है सब्जी लगाती हैं हाँ तो हम बता रहे हैं जैसे अब ये अभी तो प्याज का समय है प्याज लगाए हुए हैं प्याज में पानी पड़ प्रतिबंध होता है थोड़ा खा मतलब अ बर्मी कंपोस्ट वगैरह दिया जाता है उसमें हाँ खुरपी के केरउनी होता है खरपतवार निकाला जाता है और पानी ज्यादा लगता है तो ये सबतो हुआ प्याज के और किस कौन खेती के बारे में जानना चाहते हैं बोलिए हाँ हाँ तब हाँ तो भिन भिंडी लगाए हुए हैं बोड़ा लगाए हुए हैं तो उन सबमें जो है सो आप सस्ता में अगर चोक खोजिएगा तो कंपोट बढ़ियाँ है बर्मी कंपोस्ट भी है ऐसे डी ए पी यूरिया वगैरह भी अभी यूरिया तो ये डी ए पी दीजिए कुछ पोटास दीजिए जिससे फलन होगा समय से पानी दीजिए उसको उसका कम कउनी कीजिए हाँ तो झींग झींगा लगाए हुए हैं करैला लगाए हुए हैं तो कड़इया करैला में भी अवान दीजिए उसका तार उससे घेरा ओरा करके उस पर अवाम दीजिएगा तो उसमें समय समय पर व बर्मी कंपोस्ट दीजिए फायदा करेगा मतलब वास ग्रोथ करेगा तो उसमें अच्छे अच्छे फल होंगे पोटास वगैरह थोड़ा उसमें दे दिया कीजिए और कीड़ा अगर लगे तो उसका कीटनाशक का छिड़काव कीजिए समझे ना और वो ठीक है ठीक है आइएगा तो हम बताऍंगे ठीक ओके